प्रिंसिपल सर नमस्ते नमस्ते हलो प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर मां सुनीता दरियाणी तव्हांजे स्कूल मां ॻाल्हायां थी तव्हांजे स्कूल ॾह बी में पढ़ंदी आहियां त मूंखे प्रमाण पत्र खपे पियो छोकि मुंहिंजे पप्पा जी बदली थी आहे अहमदाबाद त मूंखे असांजो प्रमाण पत्र तव्हां उहो कढाए ॾियो मूंखे मां आशा दीदी वटि पढ़ंदी आहियां न ह हा हा मुंहिंजे हा त हाणे छह छह महीना मुंहिंजे पप्पा जी पप्पा जी बदली थी आहे अहमदाबाद त हाणे सभु हुते शिफ़्ट था थियूं त मां हिते अची न सघंदसि अहमदाबाद मां अकेली हिते कीअं रहां वरी हुते सभु घर हुते हूंदा अहमदाबाद में पप्पा जी त हुते थी आहे सर्विस जॉब नौकिरी उते लॻी अथस अहमदाबाद में त हाणे उते ई रहिणो पवंदो हाणे तव्हां प्रमाण पत्र ॾींदव त छह महीना वरी उते मां उहो ॾींदसि इम्त ऐं इनजो छह महीने जो हा घणा ॾींह लॻंदा घणा ॾींह लॻंदा तव्हां करे ॾियो हू चारि पंज ॾींहं

हा हा त पोइ मूंखे करे ॾियो त तव्हां जी महिरबानी त हाणे थोरो जल्दी थिए त जल्दी पोइ वरी मां न त ईंदसि त तॾहिं भई अच्छा हा हा त हा त थरो महिरबानी करे थोरो तव्हां जल्दी कराए ॾिजो सर असांजो असांजी मुंहिंजे पप्पा जी हिते नौकिरी बदली थी आहे न तंहिंजे करे न त हिते ई एग्जाम ॾई वञा हाणे उत अहमदाबाद में अहमदाबाद में शिफ़्ट थी अथन न हा त उते स्कूल में हाणे छह महीना उते पढ़ाई करे उते ई इम्तिहान ॾींदमि प्रमाण पत्र तव्हां कराए ॾियो त ॾाढो सुठो

हा

हा अस मां जॾहिं वरी हितउं हितउं आयासीं त पोइ वरी तव्हां वटि ईंदसि मिलंदीसाव तव्हांखे पोइ कढाए ॾिजो मुंहिंजो ठहाराइ रखो हा प्रमाण पत्र ठाहे हा त वॾी महिरबानी हा ईंदसि हा ईंदसि